अपन मिथिलामे कला आओर शिल्पके प्राकृतिक रङ्गसँ पहिले कयल जाइ छलैया कोनो भी पैन्टिंगके पहिले जे छै से प्राकृतिक रङ्गसँ राँगल जाइ छलैया लेकिन ई रङ्ग बेसी दिन नहि रहि पबै छलै ताहिके चलते आब जे छै से लोक बेसी दिन टिकऽके लेल आब आर्टिफिशियल रङ्गके उपयोग करै छै प्राकृतिक रङ्ग हमरा सभके फूलसँ पत्तीसँ ईसभसँ रङ्गके पहिले उत्पादन कयल जाइत छलैया लेकिन ई रङ्गके नहि टिकलासँ कोनो भी पेन्टिंग कयला पर ओहिमे के रङ्ग किछु दिनके बाद उखैड़ जाइ छलैया किछु दिनके बाद ओ रङ्ग उड़ि जाइ छलैया एहिके लेल फेरसँ दुबारसँ पेन्टिंग करल जाइ छलैया या दुबारासँ कला कयल जाइ छलैया तऽ ई चीजके हटाबऽके लेल जे छै से आब आर्टिफिशियल रङ्ग आबि गेलैया जाहिसँ आब आब जे कला होइ छै आब जे पेन्टिंग होइ छै आब जे मतलब कोनो तरहके अथि बन जे कोनो तरहके अथि बनाइल जाइ छै तऽ आब ओ जल्दी नहि हटै छै आओर बेसी बेसी दिन तक रहै छै आओर पहिलेके जमानामे जे छै आब तऽ कैँचीसँ लोक काटि लेइ छै कपड़ा चाहे मशीन पर सी लै छै लेकिन पहिलेके लोक जे छलखिन हैं से हाथसँ काटिके हाथसँ हाथसँ कपड़ा फाड़िके हाथसँ सी लै छलखिन हैं जेनाकि छोट बच्चाके सुतऽके लेल सुजनी जेनाकि तकियाके खोल सी कऽ ओहिमे भरि लै छलखिन हैं आओर तकिया बनि जाइ छलैया लोक ओहि पर सुतै छलैया नम्हरो आदमीके लेल सुतऽके लेल सुजनी बना लै छलखिन हैं हाथसँ कपड़ा फाड़िकऽ आओर सुइसँ ओकरा सी दै छलखिन हैं तऽ ओ एक तरहसँ बिस्तर बिछौना भऽ जाइ छलैया लोक ओहि पर सुतै छलखिन हैं आओर लकड़ी लकड़ीके अपना सभके एहिठाम जे छै से बहुत जादा प्रयोग होइ छै जाहिमे बाँसकेँ सिक्की बाँसकेँ सिक्कीसँ हमरा सभके बहुत तरहके समान बनै छै बाँसकेँ सिक्कीसँ हम सभ बहुत घरमे सजाबऽके लेल भी समान बना सकै छी ओहि सिक्कीसँ डलिया भी बनै छै ओहि सिक्कीसँ जे छै से पथिया भी बनै छै ओहि पथियाके ओहि सिक्कीसँ रङ्गीके बियनि भी बना सकै छियै अनेक तरहके समान अनेक प्रकारके समान सभ बनै छै जेकर प्रयोग हम विभिन्न विभिन्न के काजके लेल करै छी जेनाकि पथियामे तऽ पथियामे हम सभ बहुत तरहके समान राखि सकै छी आओर आर सजावट बला समान सभ हम अपन घरके सजा सकै छी बच्चा सभके लेल खेलऽके लेल भी ओहि सिक्कीसँ घर बनि जाइ छै जाहिमे बच्चा सभ बैसकऽ अपन सब बर्तन सभ लकऽ मिट्टीके ओहिमे खेलै छै सिक्कीके प्रयोगसँ अनेक तरहके समान बनै छै जे हमरा सभके लेल बहुत ही जादा उपयोगी होइ छै जनेऊके राखऽके लेल सिक्कीके बनै छै समान एक तरहसँ डलिया रहै छै ओहिमे एक ढक्कन जेकाँ लागल रहै छै जाहिमे जनेऊ रखाइ छै ई अपन सभके मिथिलामे बहुत उपयोगी चीज होइ छै